नमस्ते नम नमस्ते मैम मुझे एक किताब चाहिए मुझे मैम किताब चाहिए जिसमें साहित्य की किताबें हो जिसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ हो वैसी टाइप की किताब चाहिए

मैम मुझे प्रेमचन्द्र की कहानी कहानी वाली किताब चाहिए हाँ और कुछ कॉमिक्स भी दे दीजिए मुझे साहित्य की ही किताब चाहिए मैम हाँ तो मुझे हिन्दी साहित्य की इतिहास चाहिए

हाँ मुझे प्रेमचन्द्र के उपन्यास की किताब चाहिए

हाँ तो मुझे वह भी किताब चाहिए

मैं मुझे मन्नू भंडारी की और महादेवी वर्मा जी की किताबें चाहिए दे दीजिए मुझे दोनों चाहिए

नहीं वह अभी नहीं चाहिए

हाँ हाँ हाँ वह दे दीजिए मुझे हाँ तो हम पैसे दे रहे हैं ना आप किताब दीजिए पहले

हाँ तो हाँ हम पैसा दे रहें ना कुछ उसमें से कम करिए पैसे अच्छा ठीक है तो जितना आपको लगे उस हिसाब से कम करके दे दीजिए ठीक ठीक है मैम ठीक मैम नमस्ते